ہم لوگ اکثر اپنے گھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جاتے ہیں ڈھابا میں جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں مزے کرتے ہیں اور اپنے اپنے من پسند کھانے کے لیے آڈر کرتے ہیں جیسے کہ وہاں بہت ساریے چیزیں کھانے کے لیے پراپت ہوتے ہیں بہت اچھی اچھی چیز ملتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہم اکثر جاتے ہیں تو وہاں موموز چاؤمین برگر یہی سب ہم لوگ آڈر کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں کیونکہ ہم کو پسند ہوتا ہے اسی طرح ہر لوگ الگ الگ طریقے سے جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ وہ لوگ آڈر کرتے ہیں کھاتے ہیں اکثر ہم جاتے ہیں تو بریانی بھی کھاتے ہیں چاؤمین وغیرہ بھی گول گپا بھی یہ سب بہت اچھا لگتا ہے ہم کو اسی لیے ہم کھاتے ہیں اورلہ نہیں کھاتے ہر لوگ کھاتے ہیں دوست لوگ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو ہر لوگ الگ الگ آڈر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے کھاتے ہیں اپنے امی ابو کے بھی ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں تو اچھے اچھے چیز امی پاپا بھی آڈر کرتے ہیں اور میں ہم لوگ بھی آڈر کر کے کھاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بھی ڈھابے میں بیٹھتے ہیں ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھیھر مین